हाँ भैया मेरे को पेन चाहिए था आप के यहाँ मिल जाएगा क्या हैं मेरे को जैल पेन चाहिए था लिंक का मिल जाएंगे तो बत बता दीजिए क्या कैसे कुछ डिस्काउंट वगैरह करेंगे क्योंकि मेरे को बंडल में चाहिए थे पेन वगैरह हाँ क्वानटिटी भी चाहिए और हाँ हैलो अच्छा तो भैया मेरे को लगता है कि मेरे को पंचींग मशीन भी चाहिए थी यार तो क्योंकि मेरे घर में बच्चे ज़्यादा हैं तो एक पंचिंग मशीन में होगा नहीं और सब आपस में लड़ने लगेंगे तो इसलिए मैं दो तीन क्वानटिटी चाहिए थी ताकि सबको मिल जाए और लड़ाई ना हो घर में

नहीं फ़िलहाल तो पेन पंचींग मशीन और ये इतना ही चाहिए बाकी जैसी रिक्वाइअरमेंट होगी तो मैं आपको बता दूंगा हाँ और इसका पंचींग मशीन का रेट क्या लगा रखें भैया तो यार मेरे को चार तो नहीं चाहिए थे हालांकि तीन ही चाहिए थे पर रेट ज़्यादा बता रहें हैं यार भैया आप और ये दूसरी वाली दुकान में यार कम रेट बता रहे थे पेन लिंक का आप ज़्यादा बता रहे हैं यार इसका ठीक है भैया आप पैक करिए और इसको डिस्काउंट लगा के रखिए मैं आता हूँ

ओके ओके